नाम तऽ दिलखुशे ने करता ओएह दी हँ दिलखुश छी यौ

हँ अच्छा सो दबा सब छै ने एक महिनाके दबाइ लेबाक रहै बुझलहुँ

नहि नहि एक एकटा के बाजियौ सुनू सुनू ने अड़बर कए कऽ नहि बाजियौ आब एक एकेटा चीज सुनू हम ओते नहि उमरदार आदमी छियै नहि बुझै छियै बुझलियै हँ तऽ एक एकटा कऽ मानि लिअ की कहलियै चीनी नहि चीनी चाय बला चीनी नहि पियै लए सएह ने अच्छा आलू नहि खयबै दुइटा भेल आरो किछु परहेजमे छै ओ चाबलो नहि खयबै

अच्छा चाबल कहलियै नहि खाइ लए आरो मलाइ छाल्ही नहि खाइ लए सएह ने आलू आलू ई सब चीज नहि खाना छै ठीक छै तब हम आबै छी आधा घण्टामे बुझलियै दोकानेमे हँ ठिके छै तऽ सब दबाइ मिल जेतै ने अच्छा ठीक छै तऽ मानि लिअ एगो कहलियै जे आइ आलू नहि खाइ लए रऽ औ आ मलाइ नहि खैतै चिन्नीके चाय नहि पीतै मीठा मीठा मतलब नहि होना छै सएह ने भिक्स ओहए दिक्कत छै यौ परहेजेमे दिक्कत छै बड़ा मुश्किल छै की करबै हँ ओ बात तऽ ठीके छै परहेज तऽ करैये पड़तै अच्छा ठीक हँ आ सुनू ने तब खाली रोटी आओर सबजी खयबै औ हरा सबजी दालि खयबै ने अच्छा आ मछली मछली माँस नहि खयतै सएह ने अहाँ खाउ अच्छा कए टा दबाइ पहुँचाए देबै कनिटा पाइयो के उपाय होयतै तब ने पाइके उपाय अच्छा ठीके छै